हमरासभके नलके पानि भेटैत अछि लेकिन ओ हमसभ हमरासभके बढ़िआँ नहि लागैए ओहिके लेल हमसभ पानि कलसँ चला कऽ पीबै छी फिर भी पानि चला कऽ पीबैत छी लेकिन कभी कभी एहनो होइए जे हमरा नहि मिल पबैए पानि तऽ नलके पानि पीबय पीबय चाहैत छी तऽ ओकरा हम साफसँ साफ सफैआ करा कऽ पीबैत छी आओर सफैआ कयलाके बादमे कहल जाइत छै कि एतय पर पानिकेँ लागू किया कएल जाय एहिके लेल एहिके लेल मुखियासभके सरपंचसभके सभके सहयोगसण ओ कयल जाइत छै कयल गेलाके बादमे ओकरा की कहै छै जे छै से नलके पा नल बनै छै मतलब सभके घरे घरे नल गड़ाइत छै नलके पानि अबैत छै फेर शुरू शुरूमे ओ गन्दगी गंध मारैत रहै छै ओहिमे सँ बदबू दैत रहै छै तऽ ओसभ हम कहैत छियै कि ई तऽ पानि बहुत गन्दा छै पीयऽवला नहि छै लेकिन हमसभ की करै छी फेर मुश्किल जब आबि जाइत छै अभी जेना पानि नहि आबि रहल छै कलसँ सभसँ अभी तऽ बरसात मौसम नहि छै तऽ एहिके लेल बरसात नहि होइत छै तऽ पानि हमरासभके कलसँ नहि आबि रहल छै तऽ हमसभ की करै छियै नलेके पाइन पीब रहल छियै नल के पानि नहि पीबै तऽ की करबै नलके पाइन तऽ पीबहे पड़तै तऽ ओ कहै छै कि सरकार तरफसँ ईसभ नल जल योजना भेलैए एहिके लेल हमहूँसभ बहुत खुश छी खुश खुश छी एहि लऽ कऽ जे नलके तऽ भेलैए कर्म क्रियासभ लेकिन हमसभ तऽ ई ईसब कहि रहल छै कि नलके पानि तऽ बढ़िआँ नहि लगैए हमरा संगीसँ पुछलियै कि तोरा नीक लागि रहल छौ तऽ कहलकै कि नलके पानि तऽ हमरासभ घर दिसन अबैए फिर भी हँ हमसभ नहि पीबैत छियै फेर हम कहलियै कि तूसभ कैला नहि पीयैत छी तऽ हमसभ हमसभ तऽ नलेके पानि पीबै छियै तऽ ओ कहलक कि हमरा घर आबि जाइए पानि पीबयके हेतौ तऽ तऽ हम ओकरा घर चलि जाइ छी फेर कनी देर दिन बाद चलैत चलैत चलैत चलैत ओ ओ नलेके पानि हमसभ सप्लाइके पीबै छी सप्लाइ कयलाके बादमे कहै छै की ओहिमे तऽ बढ़िआँ खर्चा आबि जाइ छै जकरा पास पैसा नहि छै तऽ ओ कहाँसँ लयतै तऽ ओकरा कहै छै की कि गरीबके लेल किछु सहयोग करयके चाही सरकारसभके दोसर कार्य अपन नल जल योजनासभके घर अपन कऽ कऽ देलकै जे नल अयतै आ समय समयपर ओकरासँ पैसा लेल जेतै तीस पैंतीस गो कऽ महीनेमे हर महीने महीने लेतै महीने महीने लेलाके बामे की कहै छै जे छै से अपन ओकरासभके सुविधा भऽ जेतै पानिओ पीयऽ के आओर सभकिछुके आओर गली कूची सभमे पानि जायके अभी स समस्या छै अहूके लेल हमसभ सरकारसँ कहय चाहै छी कि मिथिलामे आबयके लेल कि मिथिलामे आबयके लेल जे कमसँ कम हमरासभके जे पानि चाही ओहो बढ़िआँ पानि आबि रहल छै दोसरमे जे पानि चाही गन्दा छै ओ गन्दा छै तऽ ओ केना हमसभ पीबै सप्लाइके व्यवस्था नहि छै एतय तऽ व्यवस्था नहि छै तऽ ओहिके लेल तऽ हमरा किछु करयके हेतै तऽ हमसभ आवेदन करै छियै आवेदन कयलाके बादमे की कहै छै ओ सरकार अपन नल जल योजनाके लागू करै छै नल जल योजना कऽ केलाके बादमे की कहै छै जे छै से अपन संगीसँ कहै छै कि हम तऽ कऽ देलियै पर तू बतो तोरा बूते भेलौ फेर ओ कहै छै कि नहि हमरा बूते तऽ नहि भेलौ तू सभ आवेदन लिख लै छी पर हमरा बूते तऽ लिखाइत नहि छौ तऽ ओ कहलकै हम कहलियै हमरा साथे इस्कूल चलिहँ हम तोरा सीखा देबौ तऽ ओ कहलकै जे ठीक छै तोरा साथे हम जेबौ तऽ ओकरा हम सिखा देलियै तऽ ओहो आवेदन केलकै तऽ एकसाथे तऽ सभके आवेदन करय पड़तै तबे सरकार सुनतै लेकिन एगो बच्चा कऽ देतै तऽ नहि सुनतै ताहिके लेल सभबच्चाके आवेदन करयके लेल हमसभ सिखलियै सीखेलाक बादमे ओ कहलकनि कि से तू आवेदन करबिही कि नहि करबिही तऽ हम कहलियै हँ करबै तऽ पर तू तू करबिही तऽ हम कहलियै हँ हम करबै तऽ कऽ केलाके बादमे की कहै छै जे छै से सरकार सभकिछुके व्यवस्था केलकै धीरे धीरे अभियो बहुत किछुके कमी छै आओर भऽ रहल छै एखनहु भारत विकासशील नहि छै वि विकसित नहि छै विकासशील छै एहि लऽ कऽ हमसभ धीरे धीरे विकसितके जगह जा रहल छी आओर नल जल योजनाके शुरुआत करयके लेल सरकारसँ आवेदन कऽ रहल छी एहिके लेल धन्यवाद